हैलो हां जी में विजयपुर टूरिस्ट गाइड बोल रही हूं आप कौन ओह् तुस कौन हां जी इत्थें बड़ी सारी घूमने आह्ली जगह ऐ तुस कु'त्थें दे ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते इद्धर ना हां जी कोई तुसें होटल दे बारे च जानना जां कोह्दे बारे च जानना अच्छा हां जी इद्धर घूमने फिरने आह्लियां जगह बड़ी सारियां हैन जियां इत्थै साढ़े इत्थें बजुर्गें दा बेह्ड़ा ऐ जानी मानी ऐ इक ओह् ऐ होटल इत्थें बत्थेरे ऐ ओह् ई शांत होटल

हां जी हां जी बिलकुल थुआनूं हर जगह लब्भी जान विजयपुर ते लब्भी गै जाने ऐ नेईं नेईं कोई निं थुआनूं बेस्ट कोला बेस्ट नेईं नेईं नेईं थुआनूं बेस्ट कोला बेस्ट थ्होई जाह्ग बेस्ट कोला बेस्ट थ्होई जाह्ग हां जी तुसें बुकिंग करोआनी ऐ हां जी कोई निं इत्थें विजयपुर इक शांत होटल ऐ कन्नै बेस्ट प्राईज़ इक रूम इक मतलब चौबी घैंटे दा ऐ तिन ज्हार चौबी घैंटे दा हां जी हां जी घट्ट बद्ध कोई निं तुस आई जाओ मेरे कोल आई जाओ पर्सनल नेईं ते तुसें पर्सनल ते मिगी थुआनूं बिलकुल बिलकुल थुआनूं स्हेई लब्भी जाह्ग ओह्दी टैंशन निं ऐ हां जी हां ठीक ऐ तुस पुच्छेओ पुच्छियै ते फिर मिगी सनाएओ परतियै फोन करी लैएओ ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके